हमरा भारतमे ईसभ चुनौती भऽ रहलए पहिले रहे टू जी थ्री जी फोर जी आब ईसभ सुनै छियै फाइव जी तक आब चलि रहलए जे कि कहब ओकरा लेल हम जे छै अहाँके जेना कोनो चीज के भर्तिए होइ छलह अग्निवीर इसभ पहिने तोड़ फोड़ भेल छलह जे मतलब कथि के बहालीमे वैकेन्सी निकलि रहल छै सरकारके तरफसँ बिहार पुलिसके एम पी पुलिसके ईसभ सभ किछु निकलि रहलए जेना एस एस बी के एस एस सी जी डी के ई सभके पहिले अग्निवीरके निकलल रहय जे मतलब ट्रेनके तोड़फोड़ भेल छलह मतलब एहन तरहके विषय होइते रहैत छै जैसे सरकार घोषित इ करल गेलए जे मतलब हरेक साल पर हरेक महीना दू महीना पर तीने महीना पर एक्को महीना पर कोनो न कोनो वैकेन्सी निकालि दय छै ओकरा लिअ ठीक छै कतयके छाँटि दयए कतयके हाइटमे छाँटि दयए कतयके मतलब मारि पिट कएके भगा देलक कतयके मतलब नहि रखैत छै मेडिकलमे छाँटि देलक एना तरहके बात होइत छै कि ओ अपन आस लगाके जाइए पढ़ि लिखके जाइए मेहनत करेए जे अपन भऽ जाइत हमरा कतयसँ पैसा लय छै इतनामे अहाँके निकालि देब हम उतनामे निकालि देब अहाँके मतलब सभकिछुके मतलब आब कि कहब ओकरा लिअ हम अहाँसभ जानिते छी हरेक तरह के सुविधा छै मतलब ओकरा लय हम कि कहि सकब हरेक तरहके सुविधा अछि जे निकलैए हरेक साल पर हरेक महीना पर हरचीजके वैकेन्सी निकलैए अभी जेना निकललए एम पी पुलिस पुलिसके सी आर पी एफके हरेक तरह के बहाली निकलय छै लोक अपन भरयए कतए जाइए अपन कतय पास होइए कतए नहि होइए कतयके कोनो चीजमे छाँटि देलक कतयके कोनो चीजमे ओ चीजमे छाँटि देलक ओ चीज मेडिकलमे कतय छँटा गेल